हँ

हँ ओएह

काली हँ काली मन्दिर भी वहाँ पर छै बहुत सुन्दरता मंदिर छै पूजा करै छै बहुत आदमी अच्छा छै हूँ हूँ चाँदनी चौक छै चाँदनी चौक पर भी अच्छा लागै छै फल फूल बिकैत छै बहुत चीज मतलब की छै अच्छा हँ तऽ वहाँ बढ़िआँ बढ़िआँ सब चीज छै बाबा जी

हूँ मतलब हूँ कोट छै कोटमे भी हमरा सब अदालत भी जाइ छै घूमै लऽ बहुत अच्छा अच्छा सब चीज छै

हम घुमै लऽ गेलियै रहऽ चाँदनी चौक भी बहुत अच्छा छै मने की कहै छै काली मंदिर भी छै बहुत सुन्दर छै मतलब पूजा पाठ करै छै बहुत अच्छा छै भारी मन्दिर अच्छा छै शनिवार शनिवारके अररिया